میرے گاؤں کے اسکول اور میرے گاؤں کے سامنے والے اسکول میں بہت انتر ہے ہمارے گاؤں کے جو اسکول ہے وہ ایک آئی سی ایس سی بورڈ ہے اور میرے گاؤں کے جو سامنے والا اسکول ہے دوسرے گاؤں کے جو اسکول ہے وہ ایک سی بی ایس سی بورڈ ہے تو اُس اسکول میں ایک بہت ساری بہت بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں انگلش میں کچھ بھی چیز لکھائی پڑھائی ہوتا ہے اور میجورٹی جو ہوتی ہے انگلش میں بات ہوتی ہیں بلکہ سی بی ایس سی اسکول میں یہ ہے کہ وہاں میجورٹی بات ہندی میں ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ چیز ہندی میں ہی سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے ہمارے اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسکول میں ہمارے ٹیچرز جو ہے ہمیں زیادہ تر بیسس میں ہمارا دھیان رکھتے ہمارا ہیلتھ چیک اپ کرتے ہیں کبھی کبھار کیوں کہ وہ اسکول کے طرف سے رہتا ہے پر جو سی بی ایس سی کے بورڈس اسکول ہیں وہاں پہ یہ سارے چیزیں نہیں ہوتے پر سی بی ایس سی کے بورڈ کے اسکول یہ چیز اچھی ہوتی چونکہ وہاں کے جتنے بھی بچے لوگ ہوتے ہیں سب کے بس اُن کے گھر تک جاتے ہے اور اُنہیں لے کے آتے ہیں اور ہمارے اسکول کے جو ودھیالیہ ہے وہاں پہ ہم خود ہی سے اک اپنے گھر سے جاتے ہیں